हैलो हाँ वो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हैं एक तो उसके लिए फूल चाहिए थे गुलाब के और जेसमीन के कितने किस हिसाब से मिलेंगे हाँ हाँ तो ये कुछ ज़्यादा महँगा नहीं पड़ रहा है ये तो बहुत हो जाएगा हाँ तो कम तो करो इसमें कुछ हमें तो दो किलो तो गुलाब के और एक किलो जेसमीन के

दो दो किलो गुलाब के और दो किलो जेसमीन के कर देना ऐसा करना हाँ तो आप और कोई कम नहीं होगा क्या इनमें लेकिन फिर क्वालिटी के होना चाहिए कम मत कर कम मत करो भलई हाँ वो मैं आपको दोबारा कॉल करके बता दूँगी माला चाहिएगी कब तक कब तक भेज दोगे उनको फूलों को आप घर घर नहीं भिजवाओगे अलग चार्ज वो कितना पड़ेगा अच्छा ठीक हैं आप भिजवा देना मैं आपको दोबारा कॉल करके बताउगी वो तो खैर दो किलो तो गुलाब के चाहिए और दो किलो वो ये दे देना जेसमीन के चहिए फूल कल शाम को चार बजे भिजवा देना आप नहीं माला अलग से हाँ आप घर पे भिजवा देना हाँ तो आप को आपको पैसे पहले अड्वान्स में भिजवाने हैं या बाद में गूगल पे डालने हैं ठीक है नहीं आपका कोई वो फूल वूल देने आए उसे दे देंगे हाँ तो आपको कल कल भिजवाने हैं वो फूल और फूल एकदम अच्छे होने चाहिए खराब नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी क्या अच्छा अच्छा तो आप मेरा एड्रैस वगैरह लिख लो एड्रैस परशुराम कॉलोनी में भिजवा नेंहैं आपको ये फूल और शाम को चार बजे तक जरूर भिजवा देना आपका नाम अच्छा तो आप घर मेरा नाम नारज शर्मा हैं आप को परशुराम कॉलोनी में पूछ लेना आपको मेरे घर का पता बता देंगे भिजवा जरूर देना टाइम पे हाँ जरूर भिजवा देना क्योंकि कल पे कल हमारे यहाँ पे फंगक्शन हैं हल्दी वगैरह का उसके लिए चाहिए ये फूल नहीं मुझे तो मुझे तो रेड ही रेड रोज़ ही पसंद हैं हाँ तो उसी को भिजवाना गुलाब के और जेसमीन के ये दो फूल चाहिए होंगे ठीक हैं तो आप भिजवा देना हैं ना कल आपको पैसे भी मिल जायेंगे गूगल पे